ہیولس فین فائیو اسٹار ریٹنگ جو بہت کم بجلی لیتا ہے اس پنکھے کی پنکھڑی کی موٹائی مناسب ہے اور یہ کاپر میں وینڈ ہوا ہے گرے کلر ہے ڈھائی میٹر سائز بارہ سو ایم ایم اور بہت مناسب ریٹ پر